हमरा अरके तऽ दौड़मे भाग लेने छियै इसकुलमे पढ़य रहियै तऽ सब सहेली सब साथ भए कए दौड़य रहियै सब सहेली सब जाके दौड़मे भाग लेने छियै दौड़मे किछु प्राइज मिललइ रहय जे फर्स्ट कयलकइ रहय आओर दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै दौड़मे भाग लेना चाही आदमीके इसकुलो आओर जाना चाही दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै दौड़ना चाही दौड़ दौड़नेसँ तबियत खराब नहि होइ छै आओर स्वस्थ होइ छै दौड़नेसँ स्वस्थ होइ छै भाग लेना चाही दौड़नेसँ आओर इसकुल आर जाइके बाद दौड़ औरमे भाग आदमीके लेना चाही दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै आओर कि इसकुल आओर जाना चाही स्वस्थ रहय छै आदमी दौड़नेसँ आओर कि कहय छै सब प्राइज आर प्राइज आर सब मिलय छै तऽ अच्छा होइ छै नाम होइ छै विद्यार्थी सबके आओर कि कहय छै इसकुल तीन चारि किलोमीटर दौड़ना चाही विद्यार्थी सबके दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै दौड़ना चाही आओर दौड़ भाग भी आओर इसकुलमे होना चाही तऽ कि कहय छै दौड़मे भाग लेना चाही स्वस्थ रहय छै दौड़नेसँ आओर पाँ दू किलोमीटर दौड़ना चाही दौड़नेसँ अच्छा होइ छै आदमीके तबियत सब ठीक रहय छै दौड़नेसँ सही रहय छै तबियत खराब नहि रहय छै तबियत ठीक रहय छै आओर सब दौड़नेसँ अच्छा होइ छै इसकुल आओरमे सब किछुमे जे दौड़ आबय ओइमे भाग लेना चाही ओइमे प्राइज मिलय छै अच्छा रहय छै आओर कि कहय इसकुल रोज जाना चाही इसकुल जाने से अच्छा होइ छै आओर कि जाना चाही इसकुल आओर कि दौड़ना चाही दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै शरीर स्वस्थ रहय छै शरीर मे कोनो दिक्कत नहि होइ छै तबियत सब नहि खराब होइ छै शरीरमे कोनो परेशानी नहि होइ छै दौड़ना चाही सब